हाँ क्या लेना क्या लेना है क्या लेना है सब नंबर मिल जाएगा पाँच नंबर से लेकर दस नंबर तक मिल जाएगा क्या इसमें के सब रेंज का है डेढ़ सौ दो सौ पाँच सौ एक हज़ार सब रंग सब रंग वाला सब मिल जाएगा अपना ले सकते हो समझ गए हाँ सब बरायटी मिल जाएगा उसमें लेदर भी मिलेगा जो है थोड़ा ज़्यादा महँगा आएगा ऐसे स्लीपर लोगे तो थोड़ा कम रेट में आएगा रेक्सीन वाला लोगे तो थोड़ा कम होगा यह सब सब क्वालेटी का है ना ले सकते हो समझ गए हाँ तो जो है फिर लेना है तो बोलो कै कै जोड़ी लेना है दस जोड़ी के बच्चे ओच्चे का है कि पूरा सियान का भी है

अच्छा लेडीज़ जेन्ट्स दोनों है चलो तो मिल हाँ मिल जाएगा हाँ हाँ मिल जाएगा आराम से कौनों दिक्कत नहीं है आइए दुकान पर ले लीजिए अपना और दे है तो रेट ठीक लग जाएगा जैसा लीजिएगा वैसा मिलेगा जैसे लेदर का लेना है लेदर का लेना है तो थोड़ा रेट लगेगा उससे नीचे आइएगा रेक्सीन में लीजिएगा तो उससे थोड़ा कम मिलेगा मिलेगा उससे और नीचे आइएगा तो और और कम मिलेगा लेकिन सामान सब मिल जाएगा यहाँ पर सब रंग जो है सब मिलेगा हर कलर हाँ हर डिजाइन में मिलेगा हाँ कैसा लेना है वह अपना पसंद करिएगा ले लीजिए रेट और ऊपर नीचे हो जाएगा हाँ समझ गए इतने क्वालिटी का इतना है आइए अपना लेकर जाइए कोई दिक्कत न है हाँ समझ गए तो यह है जैसे कि खरीद लीजिए सही रहेगा अपना सेफ्टी भी रहेगा आराम से रहिए समझ गए अरे यह है से कि से हाँ ले जाइए खरीद लीजिए अच्छा ठीक ठीक है अच्छा और क्या लेना है और क्या लेना है जेंट्स उंट्स का जूता ऊता भी चाहिए जेंट्स उंट्स का जूता भी चाहिए हाँ क्योंकि लेडीज़ का चप्पल पूरा मिलेगा जेन्ट्स का जूता ऊता सब मिलेगा आपको जो लेना है ले लीजिए आइए और अच्छा क्वालेटी मिलता है यहाँ पर सामान जो लेना है लीजिए कहीं कोई दिक्कत न होगा समझ गए ले लीजिए ठीक है